हर कंहिंखे पैसा त कमाइणा पवंदा आहिनि उनखे कमाइण लाइ कोई न कोई धंधो त करिणो पवंदो आहे त मां उनजो ज़रियो वकीलाति पसंदि कई मां हिन वक़्तु वकील आहियां चौरासी साल मुंहिंजी उमिरि आहे अञा वकीलाति कंदोइच आहियां पर हाणे उमिरि सारु थोरी घटि कंदो आहियां इहो करियर मां छो चुनियो हाणे हीअं महत्व जी ॻाल्हि आहे असांजा जेके ॾाॾा हूंदा हुआ भॻत हूंदा हुआ भॻत केशवराम उन्हनि जे एजऊं घणियूं ॻालियूं ईंदियूं आहिनि भई भॻति साहिब असांजी हीअ तकलीफ़ु आहे हिनजो वसीलो करे ॾियो हिनजो वसीलो करे ॾियो उन विच में असांजो हिकिड़ो काको हूंदो हो जंहिंजो नालो गागनदास हूंदो हो उनजे मथां सिविल केस थिया उन टाइम में त मुंहिंजो ॾाॾो जेको चवंदो हो मुंहिंजे पीउ खे मुंहिंजे पीउ जो नालो चीचंदास चवंदो हो त भई तुंहिंजे पुट खे तू वकील ठाहिजां त समाज खे उपयोगी थींदो घर खे उपयोगु थींदो ऐं माण्हूनि खे तकलीफ़ूं घटि थींदियूं उनजे चइजां की जा न फी न वठेनि जा न घटि वठेनि त मां नंढो हुयुमि मुंहिंजे पिता साहिब चीचंदास मूंखे वॾो कयो पढ़ायो ऐं मूंखे चयूं मूंखे डॉक्टरी मेडिकल में वञिणो हुयो चयाईं तूं वकीलु थी छोजो तुंहिंजे ॾाॾे जी जेका आहे मनोकामना तोखे वकील करण जी हुई भई ठीकु आहे पाण खे डॉक्टर थियणो आहे या वकील थियणो आहे कुझु त करिणो ई पवंदो पैसो कमाइण लाइ वकील जो नालो बि सुठो आहे समाज में शेवाकी आहे ॿियनि जा दुख दूरु करण लाइ हू सभु कुझु करे थो सघे खुट जंहिंजे मथां खुट आरोप था चवनि उनखे पोइ हो पंहिंजे ऑर्गयूमेंट द्वारा क़ानूनी दावपेच द्वारा उन खे फ्री कराए थो सघे समाज में के ग़लति ॻाल्हियूं थियनि थियूं उहा बि शेवा बिना पैसे समाज लाइ करे थो सघे करे थो सघे इनजे करे मां पंहिंजे ॾाॾे जे हुकुम सां ॾाॾे किशोर जे हुकुम सां पिता चीचंदास जे हुकुम सां माता धनवंती जे हुकुम सां हीउ वकीलाति जो धंधो पसंदि कयो